ہم اکثر خبروں کو ٹی وی کے چینلس میں نیوز کے چینلس میں اپنا دیکھ لیتے ہیں یا پھر موبائل ہوتا ہے آج کل موبائل پہ سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا پہ بہت تیزی سے خبریں پھیل جاتی ہیں اور یوٹیوب وغیرہ جو ہوتا ہے اس پہ لائیو ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے کوئی بھی دنیا میں دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی ہو رہا ہو تو اس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے ہمیں اسے سوشل میڈیا پہ یا فیسبک پہ یا کسی بھی شوشل ایکٹویٹی کی موبائل کے ذریعے پتا چل جاتا ہے کیونکہ آج کل نیٹ سب کے پاس ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سب کچھ پتا جا سک پتا چل جا سکتا ہے کہ کہاں کون سے دیش میں کیا ہو رہا ہے کس پر کیا چیز کی جا رہی ہے یا کچھ بھی ہمارے دیش میں یا دنیا میں جو بھی ہوتا ہے وہ نیوز میں زیادہ تر پہلے لوگ اخبار پڑھتے تھے اخباروں سے پتا ہی چلتا تھا ٹی وی بھی بہت کم لوگ دیکھا کرتے تھے اور اخباروں سے زیادہ پتا چلتا تھا آج کل اخباروں کا اتنا کریز نہیں ہے اخباروں کا کم ہی ہو گیا ہے کریز بہت کم شاید میرا خیال سے لوگ اخبار پڑھتے ہوں گے کیوںکہ موبائل ہے سب کے ہاتھ میں موبائل پہ یوٹیوب پہ بہت جلدی خبر آ جاتی ہے ہر چیز کے بارے میں پتا چل جاتا ہے میڈیا جو ہوتی ہے یہ اب آلائن ہو گیا ہے سب کچھ آنلائن نیوز آئنلائن خبریں آنلائن ہی سب کچھ ہو جاتا ہے اور یہ ہر طرح کی زبان میں ہم نیوز دیکھ سکتے ہیں موبائل ایسی چیز ہے جس پہ ہر زبان اردو ہو یا ہندی ہو یا انگلش ہو جس کو جو لینگویج چاہیے وہ اس پہ کلک کر کے اپنا دیکھ سکتا ہے کوئی اس میں پریشانی والی بات ہی نہیں ہوتی ہے